हमरा सथे समस्तीपुर में बिहार सम्मुख है समस्तीपुर में हम लोगों का कुम्हार कुम्हार जाति जो होते हैं ना वे मिट्टी के घड़ा बनाते हैं खपरा बनाते हैं बहुत प्रकार का सामान बनाते हैं जैसे मूर्ति बनाते हैं सरस्वती जी दुर्गा माता लक्ष्मी माता सब के मूर्ति बनाते हैं क्या बोलते हैं विश्वकर्मा जी बनाते हैं जब बिसकर्मा पूजा का समय में बिसकर्मा जी बनाते हैं दुर्गा पूजा के समय दुर्गा माता का बनाते हैं सरस्वती पूजा के समय सरस्वती जी के मूर्ति बनाते हैं कुम्हार और क्या बोलते हैं पंडित जी जो हैं सो शादी करवाते हैं विवाह करवाते हैं जनेऊ करवाते हैं बच्चे लोगों का मूड़न करवाते हैं तो पंडित जी का ज़रूरत होता है आते हैं सब कुछ वे करवाते हैं बिना पंडित जी से हम लोगों का नियम धर्म है जब कोई कार्य प्रयोजन नहीं होता है पंडित जी को बुलवाना पड़ता है तो पूजा पाठ सम्पन्न होता है ब्राह्मण हज्जाम लेकर ही तो पूजा पाठ सम्पन्न होता है और शादी ब्याह में भी पंडित जी को बुलाया जाता है कोई भी कार्य में पंडित जी का जैसे घर का घरवास होता है तो उसमें पंडित जी को बुलाएंगे तभी ना घरवास होगा सम्पूर्ण इसके बाद शदी ब्याह में पंडित जी को बुलाइए तब होगा शादी विवाह दिन दिखाना है बच्चा पैदा हुआ तो दिन दिखाना है तो पंडित जी को बुलवाइए या पंडित जी के घर जा के दिखवाइए वह सब नियम है कोई कार्य प्रयोजन में पंडित जी और हज्जाम लेकर ही होता है हज्जाम है जो कोई कार्य में यदि मर गया कोई तो उनसे उनका दाह संस्कार के बाद जै दिन में होता है वह वह नौआ से आदमी पूरा बाल दाढ़ी कटवाते हैं इसके बाद पूजा पाठ होता है तो पंडित जी को और वह क्या बोलते हैं वह पुरोहित एक ठो और होते हैं कंटाह उनको भी बुलाया जाता है तब जा कर सम्पन्न होता है और सब कुछ में सब चीज़ का लगता है जैसे शादी ब्याह में चने ला दाल ला माली है तो माली से फूल लेना डाला डोम से लेना माली से मउड़ी फूल सब कुछ लगता है धोबिन आती है ओ सुहाग देती है लड़की के शादी में तब जा कर शादी होता है बहुत नियम धर्म से हम लोगों को शादी विवाह में ये सब कुछ के ज़रूरत पड़ता है और सबसे पहले पंडित जी हज्जाम का ज़रूरत है